मुंबई हिकु उप नगर शहरु आहे हिते माण्हू पंहिंजी तरक़ीअ लाइ ऐं क़ामियबी लाइ हिते ईंदा आहिनि हिते असांखे खेती बाड़ी करण जी रतीभर बि थोरी सी बि जॻह न आहे इन करे असांजे हिते चांवर गेहूं कपास अनाज दालियूं फल तंबाकू सब्जियां हीय सभु ॿाहिरिनि शै अ देशनि ॿाहिरिनि शहरनि मां ईंदा आहिनि ऐं असांजे मुंबई शहर में कुप कोई बि उपजाउ ज़मीन न आहे